हमे आओरके हिन्दू धरम छिए हमे आओरके महादेवके पूजा करै छिए फूल पत्ती तोड़िके आनै छिए हुनकर पूजा करै छिए हमे आओरके जे पूजा करिके हुनका आओरके जे हिन्दू धर्मके जे होइ छै जे महादेवके हिआँ माताके हमे आओरके पूजा करै छिए जे माला तोड़िके आनै छिए फूल तोड़िके आनै छिए माला बनबै छिए माला बनैके हुनका चढ़बै छिए हुनका नाम लैत रहै छिए अगरबत्ती दै छिए धूप दै छिए जे हुनका तऽ पूजा करिते रहै छिए हमरा आओरके जे धर्म छै जे पूजा करना आओर हुनका जे कल जोड़ना हुनका च चरण छूना जरूरी छै लेकिन हुनका पूजा हमे आओर तऽ करलिए बहुत हमे आओरके करिए रहलिए हुनकर हुनके ने अथीसे हमे आओरके जी रहलिए हँ हम हुनका पूजा करिते छिए अभी तक महादेवके पूजा करलिए विष्णु भगवानके पूजा करै छिए सरस्वतीजीके पूजा करै छिए जे सभके हुनका पूजा करै छिए लक्ष्मीजीके पूजा करै छिए दुरगा माताके पूजा करै छिए सभके हुनका पूजा करै छिए तब तऽ जी रहलिए हँ हुनका चरण छुइके परनाम करै छिए आओर हुनका माला फूल चढ़बै छिअनि हुनकर नाम लैत रहै छिअनि हर समय